جی جی آپ ٹریول ایجنٹ بات کر رہے ہیں جی سر مجھ کو میں تھوڑا سا گھومنے کی پلاننگ کر رہا تھا کشمیر تو کیا آپ مجھے کشمیر گھما سکتے ہیں بس ہفتے بھر میں ون ویک ہاں مینیمم لگ بھگ فور ڈیز نہیں سر میرے ساتھ میں پوری فیملی ہے پورے فیملی میں پانچ ممبر ہیں جی پوری فیملی ہے پانچ ممبر سب کو جانا ہے ہم لوگوں کو ایک ساتھ جی سر جی جی اچھا آپ شملہ گھما سکتے ہیں جی تو چلیے ٹھیک ہے تو شملہ کے لیے جو ہے پھر ڈن کر لییجیے اور وہ جو ہے سر کتنا خرچہ آئے گا لگ بھگ لگ بھگ فور ڈیز بعد چار دن بعد جی سر جی میرے ممبر میں پانچ ممبر ہیں ہم سب فیملی میں جی سر جی سر تو کچھ ڈسکاؤنٹ جی جی جی جی کچھ تو سر ایسا ہے کچھ میں پلان میں کچھ ڈسکاؤنٹ وغیرہ مل سکتا ہے چار بار میں ہو جائے گا ڈن ہو جائے گا جی تو سر یہ سر ٹھیک ہے سر چار ہزار میں ڈن کر دیجیے اور لیکن آپ جو ہے نا گاڑی بہت آہستہ آہستہ چلا کے لے چلیے گا جی جی جی سر دراصل اس سمے نا ٹریفک بہت زیادہ اور ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی بہت ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھینک یو